इक होर क्वेच्शन पुट होया एलेक्सा गूगल असिस्टेंट ऑफ लाइक एंड यूअर वट् इट्स एह्दा मतलब ऐ कि अज्ज कल तुस दिक्खी सकदे ओ गूगल उप्पर मतलब कोई बी चीज तुसें बोलगे ऑटोमेटिकली कोई बी कोई अगर तुसें नांऽ बोलगे ते पंज छेऽ बंदे आई जंदे ऐ कि मतलब इ'न्ना स्हेई अज्जकल आई गेदा में ते आखना साढ़ी भाशा बिच गै होनी चाहिदी साढ़ी डोगरी सानूं अपनी डोगरी पैह्लें पैह्ल देना चाहिदी में गौरमेंट अग्गें एह् बी अपील करना कि साढ़े हर इक मतलब जेह्ड़ी कि हर इक भाशा च होनी चाहिदी ऐ क्योंकि तुस इटली बिच दिखदे ओ इटली बिच ओह् भाशा गी पैह्लें पैह्ल दिंदे न अस बी मतलब चाह्न्नें आं कि गौरमेंट अग्गें कि साढ़ी भाशा गी पैह्ले पैह्ल देनी चाहिदी डोगरी गी क्योंकि डोगरी साढ़ी मां ऐ डोगरी गी असें अग्गें बधना साढ़ी डोगरी खंड मिट्ठे ऐं ते असें डोगरी गी अग्गें बधाना ऐ मतलब लोग अज्जकल तुस दिक्खा दे ओ कि अज्ज कल डोगरी गी पिच्छें छड्डी जा दे अपनी भाशा गी कदें निं भुल्लो साढ़ी भाशा बड़ी मिट्ठी भाशा ऐ साढ़ी भाशा ने मतलब बड़ा कुछ दित्ते दा ऐ मतलब जम्मू कश्मीर गी इ'न्ना कुछ दित्ते दा ना साढ़ी भाशा ने मतलब थाह्नूं ब्यान निं करी सकदा कि जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी इ'न्नी उप्पर तक चली गेदी ऐ मतलब अज्ज कल तुस दिक्खा दे हो साढ़े सोशल मीडिया उप्पर बी कि'न्ने डोगरी दे मुड़े आई गेदे कुड़ियां आई गेदियां मतलब इ'न्ने इ'न्ने युवा जा दे ओह् मिगी बड़ा अच्छा लग्गेआ कि जेह्ड़ी डोगरी ओह् मतलब व्लॉगिंग करा दे ऐ डोगरी बिच वीडियो बना दे कॉमेडी बना दे ऐ गौरमेंट अग्गें इ'यै अरदास करना में कि साढ़ी डोगरी पैह्लें पैह्ल देओ डोगरी सानूं गूगल बिच अगर तुसें हिंदी बिच हर इक लैंग्वेज़ दित्ती दी ऐ ते डोगरी च बी देओ हर इक लैंग्वेज़ ऐ डोगरी बिच मतलब गूगल बिच हर इक ना ओह् ऐ मतलब भाशा ऐ लेकिन डोगरी भाशा अज्ज तक मिगी निं लब्भी ऐ प्लीज़ गौरमेंट अग्गें मेरी अपील ऐ कि इस भाशा गी पैह्ले पैह्ल देओ डोगरी बी लैना अ'ऊं डोगरी सानूं बहोत जरूरी ऐ क्योंकि अज्ज कल तुसें मेरा साढ़ा सब्जेक्ट बी डोगरी बिच आई गेदा ऐ साढ़ा मतलब कोई बी अगर दूआ बंदा अगर कोई चाह् दा ऐ कि ओह् सब्जेक्ट बिच अपने मतलब अगली नॉलेज़ बधाई सकदा ऐ सब्जेक्ट बी ऐ अज्ज कल डोगरी दे बी चली पेदे साढ़े जम्मू बिच ते साढ़ी डोगरी गी में आखना कि पैह्ले पैह्ल देनी चाहिदी हर इक बंदे गी ते प्लीज़ साढ़े अग्गें सारें ई रिक्वेस्ट ऐ कि साढ़ी डोगरी गी पैह्ले पैह्ल देओ बड़ी नॉलेज़ ऐ साढ़े डोगरी बिच ते लोग आखदे खंड मिट्ठे डोगरे ते साढ़ी मतलब एग्जेम्पल ऐ इक दिंदे असें सारे गै बंदे ई कि डोगरी साढ़ी कु'त्थें तक पुज्जी गेदी ऐ साढ़ी डोगरी ने बड़ी दूरा तक मार कीती ऐ हर इक बंदे गी ते मतलब थाह्नूं डोगरी अगर बंदा लब्भी जंदा ना सानूं कि इ'न्नी खुशी मिलदी कि सानूं अपना बंदा लब्भी गेआ ऐ कि डोगरी ने सानूं इ'न्ना कुछ दित्ते दा ऐ ते में आखना कि डोगरी बिच कोई सानूं पैह्लें बी सनाया कोई कुछ शब्द निं हैन डोगरी बास्तै कि डोगरी इ'न्ने लेवल तक पुज्जी दी साढ़े में चाह्न्नां कि साढ़ी डोगरी पूरे वर्ल्ड बिच मश्हूर होई जाए लोग बी जानन कि नेईं यार डोगरी ही कोई बंदा आखग कि नेईं डोगरी भाशा बड़ी स्हेई भाशा ऐ क्योंकि मिट्ठी डोगरी बोलदे न ते सानूं ते बड़ी खुशी मिलदी ऐ जेल्लै कोई खंड मिट्ठे डोगरे बोलदे नी ते बड़ा अच्छा लगदा सानूं ते में इ'यो चाह्न्नां कि अग्गें तो अग्गें इसी डोगरी गी स्पोर्ट करो जेह्ड़े युवा आ दे अगली जेनरेशन बिच असें सानूं केह् देना मैसेज देना उ'नें गी मैसेज नेईं देगे ते सानूं गलत प्रभाव बनना कि तुसें केह् बनाया साढ़े बास्तै अगली जेनरेशन गी असें अज्ज कम्म करा दे आं अगली जेनरेशन बास्तै कि साढ़ी जेनरेशन अग्गें दिखग कि नेईं यार साढ़े जो बी कर बंदे गे हे कि साढ़ी डोगरी बास्तै साढ़े जेह्ड़े पैह्लें पुर्वज बी चली गेदे ऐ उ'न्नें बी सानूं इ'यै सखाए दा कि डोगरी अच्छी चीज ऐ अपनी डोगरी कदें निं भुल्लो मात्तरी भाशा अपनी कदें निं भुल्लो जेह्ड़ी तुस स्टेट च बोली जंदे ना उसी कदें निं भुल्लो उसी सग्गुआं अग्गें बधाओ लोकें गी बी पता चलन ना जि'यां अज्जकल तुस दिक्खी लैओ इटली बिच थाह्नूं पैह्लें बी सनाया कि इटली बिच हर इक चीज उं'दी भाशा दे थ्रू होंदी ऐ उं'दी भाशा दे कोई बी कम्म करो अगर तुस उ'त्थें इंग्लिश बोलगे ना उ'त्थें बैन ऐ कि मतलब इ'न्ना कुछ ऐ में आखना ओह् साढ़े जम्मू बिच रूल लागू होना चाहिदा साढ़ी भाशा बिच हर इक चीज होनी चाहिदी ऐ भाएं डॉक्यूमेंट क्लीयर होआ दे भाएं तुस नौकरी लै ने भाएं कुछ बी करा दे तुस साढ़ी डोगरी बिच होनी चाहिदी ऐ लाइन पुट करनी ऐ में हर बार बार कि डोगरी साढ़ी बड़ी स्हेई चीज ऐ ते एलेक्सा गूगल कन्नै मेरा मतलब अपील ऐ कि प्लीज़ साढ़ी डोगरी अग्गें बधाओ ते साढ़ी डोगरी एह्दे बिच आनी चाहिदी ऐ जेह्ड़े जेह्ड़े मतलब अज्ज कल गूगल चली गेदे गूगल उप्पर चला दे ना नेट उप्पर बोलियै बोलगे हाय गूगल मेरा नाम क्या है ऐसे मतलब सानूं आखना चाहिदा कि मेरा नाम केह् ऐ गूगल शुभम ऐ शुभम दे मतलब केह्ड़े कि'न्ने प्रकार दे निकली जाने मतलब डोगरी बिच हर इक चीज होनी चाहिदी ऐ ते में डोगरी ई अपने बड़े एप्रीशीएट करना ऐ कि डोगरी ने सानूं बड़ा किश दित्ता ऐ अग्गें बी देग ते हून थोह्ड़े मेरे जो वर्ड ऐ थोह्ड़े मेरे मतलब लोकल बास्तै बी मतलब जेह्ड़े कन्नै रौहंदे साढ़े जम्मू कश्मीर दे लोग उ'नें गी बी पता चलना चाहिदा कि डोगरी ने सानूं कि'न्ना कुछ दित्ता ऐ ते प्लीज़ में लोकें अग्गें अपील करना कि यार डोगरी अग्गें बधाओ जि'न्ना बधाई सकदे इ'न्ना थोह्ड़ा क्योंकि लोकें गी बी पता चलै कि नेईं यार डोगरी साढ़ी मात्तर भाशा ऐ असें बोलनी चाहिदी ऐ अगर अस बाह्र बी जाह्गे ना बाह्र बी असें डोगरी गै यूज़ करनी ऐ कि नेईं यार उद्धर दे बंदे आए दे ऐं जम्मू कश्मीर दे इं'दी अलग गै भाशा ऐ इं'दा अलग गै बॉडी लैंग्वेज़ ऐ मतलब हस्सदे ऐ खुश होंदे ऐ इ'न्नी स्हेई लैंग्वेज़ मतलब साढ़ी डोगरी बिच बड़ा मतलब बड़ा लोकें पिच्छें करी चुके दे न पर में आखना कि अग्गें बधाओ डोगरी गी जि'न्ना बधाई सकदे तुसें ते बस एह् दो त्रै लफ्ज तुसें बोलने हे ते बड़ा शुक्रिया थुआढ़े कन्नै गल्ल करने दा ते में इ'यै अरदास करना कि साढ़ी डोगरी अग्गें बधाओ एह् गूगल बिच आनी चाहिदी ऐ थैंक यू सो मच